میں یہاں جہاں شہر میں رہتا ہوں میں یہاں کماتا ہوں پیسہ گوتم بدھ نگر میں میری ایک دکان ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم میں کھانا سب کے ساتھ میں اکیلے کھایا بھی نہیں جاتا زیادہ سب کے ساتھ کھانا پسند کرتا ہوں میرے کچھ دوست ہیں یہاں پر تو میں ان کے ساتھ زیادہ تر دوپہر کا اور شام کا کھانا انہیں کے ساتھ کھاتا ہوں ہمیشہ سے جب سے میں یہاں آیا ہوں اور مجھے انہیں کے ساتھ کھانا بہت پسند لگتا ہے اور میں تقریباً جب مجھے کوئی خوشی ہوتی ہے یا کوئی گھر پہ کوئی خوشی ہوتی ہے تو میں دعوت دیتا ہوں اپنے دوستوں کو انہیں لنچ پر بلاتا ہوں انہیں کھانا کھلانا کھانا کھلاتا ہوں اور جہاں لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں ایک ساتھ دعوت کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اکثر ایسی چیزیں ہیں جیسے ولیمہ ہو گیا بارات کا دن ہو گیا منڈھے کا دن ہو گیا شادی کا پروگرام ہو یا جلسے وغیرہ مدارس میں ہوتے ہیں جیسے پڑھائی کے دوران ہمارے سالانہ جلسہ ہوا کرتا تھا سالانہ اجتماع ہوا کرتا تھا تو اس میں علمائے اکرام بچے وغیرہ مدرسے کے کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے تو ان مواقع کو میں نے دیکھا ہے کہ ان مواقعوں میں کھانا ایک ساتھ بیٹھ کے کھایا جاتا ہے